जोंनि ओनसोलाव मेन गाहाय संनायानो जाहैबाय अमा बेदर अमा बेदरानो बर'नि मोनसे गाहाय जाग्रा आरो जों अमाखौ ओरैनो अमा भाजा अमाजों मैथा अनलाजों अमाजों जानाय जायो जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनियाव दाउ दं दाउखौ जों ओरैनो अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों जानाय जायो जेरै सबायजों दाउजों सङोबा खारै इसे होना सङोबा बेखौ जों रिमोनला जानो गोथाव मोननाय जायो आरो अनलाजों दाउजों सङोबा बेथ' बर'नि मोनसे जाग्रा बेसाद बे अनलाजों दाउजों जों जायोबा बे अनलाजों दाउजोंनि गोथावानो आलादा मानो होनोब्ला अनलाजों दाउजोंआनो जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि आरो सबायजों साम'जों जों सबायजों साम'जों जायोब्ला साम'खौ जों सोबनांगौ जायो मानो होनब्ला सबायजों साम'जों बेनि थेस्तानो आलादा मानो होनोब्ला जों सबायजों साम'जों जोबोद जानो मोजां मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो दंबावो खांख्राइ मैथा मैथा ना मैथा गोखै गोखैजों नाजों अनेक गोथाव जायो